हैलो हां जी हां हां कीती ही कीती ही केह्ड़ी मैडम जी केह्ड़ी बुक लेती ही में ते ओह् कराई ओड़ी ही सबमिट तुसेंगी दित्ती ही में खबरै देई ओड़ी ही बापस ठीक किन्ना फाइन ऐ भला ठीक ऐ में कल आह्नियै देई जाह्गी